اردو زبان ہم لوگ کو بہت پسند ہے اور ہم لوگ شروع سے اردو زبان بولتے ہیں آج کے زمانہ میں جو ہے اردو جوان بچے لوگ کو بہت کم بولتا ہے اور اردو زبان جو ہے کم بولنے کے کارن جو ہے بچے لوگ جو ہے اردو کو پڑھنا کم کر دیے ہیں اور ہڑ گھر میں جو ہے اردو ہی پڑھانا چاہیے اور اردو شروع سے جو ہے آج تک اردو چل رہا ہے اور ہم لوگ کو بھی زیادہ پسند ہے اور ان شاء اللہ ہر بچے کو جو ہے اردو سکھانا جو ہے بہت اچھا ہے اور ہر گھر میں سکھانا چاہیے اردو اور اردو جو ہے لفظ بولنا ہم کو اچھا لگتا ہے اور سننا بھی پسند ہے ہم کو اور کتنا جو ہے شاعری گزرے ہیں اردو لائن سے بولنے کے بولتے تھے اور سنتے تھے بھی پسند بھی کرتے تھے اور آج بھی ہم لوگ کو وہی اردو پسند ہے اور آگے بھی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا غچہ اردو بولے اور پڑھے اردو لفظ میں ہر چیز ہر ہر لفظ اردو ہی کا رکھے اور جو ہے آج کل ہندی وغیرہ انگلش ادھر فارسی ای سب بولتا ہے ای سب جو ہے جو ہے زیادہ کر دیا ہے اردو کو کم کر دیا ہے میرا جو ہے کہنا ہے کہ اردو جتنا بھی پڑھے اتنا ہی بہتر ہے اور اچھا ہے اردو پڑھنے سے جو ہے آگے کا جو ہے اردو چالو رہے گا اور نہیں تو کچھ دن میں بند کر دیا جائے گا اردو اسی کارن جو ہے ہم چاہتے ہیں اور اپنے اپنے گھر میں جتنا بھی بچہ ہے جو بچہ ہے ابھی چھوٹا اس بچہ کو اردو ہی لائن سکھائیں اور اردو ئے لائن سے ہر بات کو سمجھائیں اور اردو سیکھیں